جی سر بالکل بولیے سر میرے پاس تو تمام تر سبزیاں ہیں آلو ہے پیاز ہے ہری مرچ ہے گوبھی ہے بیگن ہے آپ کو کیا چاہیے سر سر گوبھی پچاس روپے کلو ہے سر بالکل ہمارے اسٹور پہ بالکل تازی سبزیاں ملیں گی سر آپ بتائیے آپ کو کتنی چاہیے اوکے سر کہاں سر بتایا میں نے پچاس روپے کلو بالکل سر لیکن آپ بتائیے آپ کو لینا کتنی ہے تو سر بتا دیجیے یہ سر آپ کو کتنی دینا ہے میں اسی حساب سے بتا دوں گا آپ کو کتنا ریٹ کم کر ہو جائے گا سر پچ پینتالیس کو دے دیں گے اوکے سر اوکے سر جی سر بولیے کون سی سبزی آڈر کرانا ہے آپ کو کس ٹائپ کی سبزی چاہیے کون سی سبزی چاہیے ہاں سر لوکی بھی مل جائے گی لوکی بھی ہے یس سر وہ بھی مل جائے گا سر پالک ہے آپ کی بیس روپے کلو اور لوکی ہے ساٹھ روپے کلو ساٹھ روپے کلو ہے سر لوکی اور یہ پالک بیس روپے کلو اوکے سر اوکے تھینک یو اوکے